हम इन्स्टाग्रामपर वीडिओ बनबै छिए आओर इन्स्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब ट्विटरपर वीडिओ बनबै छिए वीडिओ बनबैके लिए चाही अच्छा शकल भी चाही अच्छा फेस भी चाही बहुत सुन्दर बहुत किछु उस ओकरा करैके लिए चाही वीडिओ बनबैके लिए वीडिओ बनबैके लिए गाना आओर ओ बहुत जादा जगह बाहरमे भी बनबै छिए घरमे भी बनबै छिए वीडिओ जो होइ छै जहाँपर होइ छै वहाँ बनै लै छिए घर रहै छै घरमे बनै लै छिए कॉलेज जाइ छिए तऽ कॉलेजमे भी बनै लै छिए आओर इसकुल जाइ छिए तऽ इसकुलमे बनबै छिए वीडिओ बनबै छिए तऽ हर कोइ ताकै छै आओर भी हर कोइ कोइ अच्छा कहै छै कोइ बुरा कहै छै एनाहिए सभ सभके हर नजरिमे हर ढङ्गके लखा दै छिए जे बो जकरा जे बोलैके रहै छै से बोलै छै हमरा अपना जे काम छै से करै छिए वीडिओ बहुत बनबै छिए हम भी इन्स्टाग्राम सोशल मीडिआपर वीडिओ बनबै छिए वएह आओर डालै छिए ओकर बाद हम वीडिओ बनाइके इन्स्टापर डालै छिए किएकि आगे किछु बढ़ि पाबै रहिए हम भी अपना इन्स्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूबपर वीडिओ बनबै छिए वीडिओके वीडिओके लिए कैमरा चाही अच्छा शकल चाही अच्छा बोलै ले आबै ले चाही अच्छा डान्स करैके आबै ले चाही अच्छा हेअर एस्टाइल चाही अच्छा बहुत किछु चाही ओकराके लिए इएह सबके वीडिओ बनबैमे बहुत जादा मेहनति छै किएकि एकबेर एकबेर बनबै छिए ओकर बाद फेर क्लीन करै छिए ओकर बाद जाके अथी करै छिए अपलोड करै छिए ने सबकिछु होइ छै ओकराके लिए ओकराके लिए अच्छा शकल चाही अच्छा सूरत चाही ओकराके लिए बहुत तरहके अथी होइ छै वएह ले वीडिओ बना अइसे बनबैके चाही सभ हर लोकके वीडिओ बनबैके चाही अइसन कोइ बात नहि वीडिओ बनाना बनाएब खराब बात छै इन्स्टाग्राम होइ ट्विटर होइ फेसबुक होइ यूट्यूब होइ बनाउ अपना बनबऽ अपना आगे बढ़ऽ आओर कि हम तऽ मैथ अपना ठेठीमे बोलि रहल छी मैथिलीमे तऽ ओकरासभके लिए आओर मैथिलीमे ही वीडिओ बनबै छिए हम फल्लाँ गाम छिए ई गाम छिए अपना बनबै छिए जे बात छै बनै दै छिए वीडिओ एकराके लिए तऽ किछु लोक कहै छै हे ओ अइसे वीडिओ बनबै छै ओ अइसे वीडिओ बनबै छै फल्लाँके बेटी अइसे वइसे बहुत किछु लोक बोलि दै छै ओकराके लिए लोक कि करि सकै छै हमरा जे काम छै अपना करै छिए वीडिओ बनबै छिए इन्स्टाग्राम ट्विटर यूट्यूबपर शूटिन्ग करै छिए शूटिन्गके लिए ड्रोन कैमरा चाही शूटिंग करै छिए तऽ ड्रोन कैमरा रहै छै ओकराके लिए ड्रोन कैमरा रहै छै तऽ अच्छा वीडिओ आबै छै शूटिन्ग होइ छै आओर अपना फोनसे भी वीडिओ बनबै छिए फोन एस्टैण्डमे फोन लगै दै छिए गाना सेट करिके चालू करिके अपना अथी करि लै छिए हेअर एस्टाइल अपना आओर हेअर एस्टाइल अपना करबैमे आओर बालके हेअर एस्टाइल कटबै छिए ओकर बाद अइसे करिके मेकअप करिके ओकरा करबै पड़ै छै ओहिके लिए बहुत खरचा होइ छै आओर वीडिओ ईसब बना बनबै छिए हम आओर ईसब वीडिओ बनबैके चाही आओर कि हम तऽ वीडिओ बनबै छिए आब सभलोक आब सभ बनबै छै वीडिओ अइसन कोइ बात नहि छै एगो हमहीँ बनबै छिए सभ बनबै छै वीडिओ जे होइ सकै छिए आब तोहरा सभके भी अगर छै बनबैके वीडिओ तऽ तोहूँ बनबहो अइसन थोड़े बात छै नहि बनैबहो जे बात छै बनबहो कि कहि सकै छिअऽ हम जे बात छै बनबहो वीडिओ वीडिओ बनेनाइ तऽ गलत बात थोड़े छै बनबऽ वीडिओ तोहूँ बनबऽ हमहूँ बनबै छिए तोहूँ बनबऽ सभ आगे बढ़ऽ एक दोसरे अइसे एक दोसराके कोइ पाएर नहि खिचै छै अगर वीडिओ बना रहल छै तऽ ओकरा पीछे कोइ पाएर नहि घिचै छै घरवला भी अगर कोइ अगर से घरवला साथ देलखुन वीडिओ बनबैमे तऽ आओर आगे बढ़ि सकै छऽ अइसे नहि आगे बढ़ि सकै छऽ बढ़ि सकै छऽ घरवला अगर सपोर्ट करि रहल छऽ तखन तऽ कोइ बात नहि दिक्कत छै अगर घरवला अगर पाएर घिच लै छथिन तऽ आगे नहि बढ़ि सकै छै इएह बात होइ छै आओर कि कोइ बात नहि छै वीडिओ बनबैके चाही आओर कि हमलोक तऽ वीडिओ खूब बनबै छिए इन्स्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब बनबै छिए वीडिओ आओर कि हम तऽ वीडिओ बनैके इन्स्टापर अपलोड करै छिए हेअर एस्टाइल ओकर बहुत किछु होइ छै बोलैके बोलैके ओकरा चाही ओकरामे आबैके चाही बैठे ले आबैके चाही ओकरामे हेअर एस्टाइल रहैके चाही ओकरामे सँस्कार चाही ओकरामे शकल चाही बहुत किछु होइ छै ने फेस भी अच्छा रहना चाहिए ओकर बाद बहुत किछु होइ छै हम भी बनबै छिए वीडिओ खूब बनबै छिए वीडिओ अइसन थोड़े बात छै नहि बनबै छिए खूब बनबै छिए वीडिओ तोहूँसभ बनबऽ वीडिओ आगे बढ़ऽ आओर हम एकरासे जादा किछु नहि कहि सकै छिअऽ